اردو زبان کے بارے میں مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو اکثر لوگوں کی معلومات کی کمی یا زبان کے بارے میں سطحی سمجھ کی وجہ سے ہوتی ہے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے صحیح معلومات فراہم کرنا ضروری ہے ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے حقیقت یہ ہے کہ اردو ایک عوامی زبان ہے جو مختلف مذہبی اور نسلی گروپوں میں بولی جاتی ہے اردو کی تاریخ میں ہندو مسلمان سکھ اور دیگر کمیونٹیز نے مل کر اس زبان کو ترقی دی ہے ہندوستان اور پاکستان میں کئی غیر مسلم افراد بھی اردو بولتے ہیں اور اس کی شاعری ادب اور ثقافت سے محبت رکھتے ہیں یہ خیال کہ اردو صرف پاکستان کی زبان ہے غلط ہے اردو بھارت میں بھی ایک اہم زبان ہے اور وہاں کے کئی علاقوں میں بولی جاتی ہے جیسے کہ دہلی اتر پردیش بہار اور کشمیر میں اردو بھارت کی سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے اور وہاں کی ثقافت کا اہم حصہ ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اردو صرف لکھنے کی زبان ہے اور اسے بول چال میں استعمال نہیں کیا جاتا در اصل اردو ایک زندہ زبان ہے جو روز مرہ کی زندگی میں عام طور پر بولی جاتی ہے اردو کی خوبصورتی اس کی تحریر اور اس کے بولنے کے انداز دونوں میں ظاہر ہوتی ہے اردو زبان کو مشکل سمجھنے کا تصور بھی عام ہے حقیقت میں اردو زبان کی قواعد اور لغت میں آسانیاں موجود ہیں خاص طور پر اگر کسی نے پہلے ہندی یا انگریزی سیکھی ہو اردو کی نثر اور شاعری میں استعمال ہونے والے لفظیات اور گرامر کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے اگر کوئی مستقل مزاجی سے سیکھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اردو عربی یا فارسی کی زبان ہے اگر چہ اردو میں عربی فارسی کے بہت سے الفاظ اور اصطلاحات شامل ہیں مگر یہ زبان اپنے آپ میں ایک منفرد زبان ہے جس کی اپنی قواعد اور ڈھانچہ ہے اردو نے مختلف زبانوں سے الفاظ اور تاثرات مستعار لیے ہیں لیکن اس کی بنیادی شناخت اپنی ہے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو اردو کی تاریخ اس کی ترقی اور اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے اردو کے مختلف پہلوؤں کی تعلیم اور زبان کے بارے میں جامع معلومات فراہم کرنا اس زبان کے بارے میں درست فہم قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے